अट्ठाईस हज़ार चार सौ छबीस उन्नीस हज़ार पाँच सौ अठारह तेईस हज़ार चार सौ पचहत्तर छत्तीस हज़ार दो सौ नब्बे नौ हज़ार चार सौ बयासी